जी हलो जी मैम मैं सरिता बोल रही हूँ आपके लाइब्रेरी में बुक है क्या जी मुझे रामायण चाहिए तो ग्रंथ से हो जाएगा भजन गीता जी तो वो सब नहीं है तो हिस्ट्री का होगा या पोएटिकल होगा साइक्लॉजी होगा

जी तो मैम कल मैं दस बजे आ जाऊँगी और मुझे और भी कुछ बुक खरीदना है चाहिए मेरे पास बच्चें भी हैं तो उसका भी बुक चाहिए जैसे ज्ञानगंगा छोटा में कैब्रीकप चाहिए तो वो सब मिल जाएगा

जी

अच्छा ठीक है तो उसमें कोई कागज उगज लएगा ना लाइब्रेरी में जैसे बुक लेंगे उसमें कोई कागज रहेगा प्रूफ चाहिए

ठीक है तो वहाँ से लेके अपना रख सकते वहीं कि बुक जमा कर सकते सही ना

हाँ तो तब ठीक है ना मैं कल दस बजे आ जाऊँगी

ठीक है मैम थैंक यू